प्रेशर कुकर हमेशा कंपनी का ही होना चाहिए अगर प्रेशर कुकर कंपनी का नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमको नुक्सान हो सकता है जब भी भी प्रेशर कुकर लें यूनाइटेड का लें प्रेस्टीज का लें या एक कोटिंग वाला आता है कुकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आजकल तो वंडर शेप के बहुत बढ़िया कुकर आ रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुकर में क्या ही अगर कंपनी का कुकर रहेगा तो उसमें हर चीज़ अच्छी होगी बनेगी भी उस अच्छी और समय भी कम लगेगा अगर कंपनी का कुकर नहीं होगा आप उसके अन्दर कोई भी चीज़ बनाएँगे एक तो उसका टेस्ट भी नहीं आएगा दूसरा जो हम को कभी बनाते हैं उसके कुकर में ऐसे पानी बाहर आएगा जैसे आप दाल बनाएँगे तो पानी बाहर आएगा तो कुकर पूरा ख़राब हो जाएगा इसके साथ साथ गैस भी ख़राब होगा इसलिए कभी भी कुकर लें कंपनी का लें और अगर कुकर में कुछ दाल वगैराह बना रहे हैं अगर पानी अन्दर चला भी गया है ज़्यादा हो गया है तो उसके अन्दर ही एक कटोरी रख दें कभी भी आपके कुकर से पानी बाहर नहीं आएगा और ना ही आपका गैस गन्दा होगा और कुकर के बारे में तो और बहुत सी बातें हैं जैसे आपको कुछ गाजर का हलवा बनाना हो वह जैसे समय ज़्यादा लगता है तो प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है खिचड़ी बनानी हो तो जहाँ बीस मिनट लगते हैं वहाँ दस मिनट में ही खिचड़ी तैयार हो जाती है यहाँ तक कि आप प्रेशर कुकर में तंदूरी रोटी भी बना सकते हैं उसके बिलकुल जैसे ओवन में बनाती हैं रोटी तंदूर किसके बनाते हैं ऐसे आप इसका इस्तेमाल करने के लिए कुकर को पहले गर्म कर लीजिए उसका ढक्कन हटा दीजिए जब अच्छे से गर्म हो जाए उसकी कुकर में कम से कम एक छोटा कुकर हो या बड़ा वैसे ज़्यादातर बड़े कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए एकबार में आपकी तीन रोटी लग जाएँगी क्योंकि कुकर में एक साथ तीन रोटी लेंगे अगर आपके घर में कोई गेस्ट आएँ हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी तीन रोटी एक साथ हो जाएँगी तो कम से कम दस बार भी लगाएँगे तो तीस रोटी हो जाएँगी आपकी यह फ़ायदे प्रेशर कुकर के प्रेशर कुकर के और भी बहुत फ़ायदे हैं देखा जाए तो प्रेशर कुकर में आप भाप वाला सामान भी बना सकते हैं उसको बिना ढक्कन लगाए और दूसरी चीज़ भी बना सकते हैं जैसे राजमा है उड़द हैं यह बिना प्रेशर कुकर के कभी भी नहीं बनते इनको हमेशा कुकर में ही बनाना चाहिए यहाँ तक कि जैसे चने हैं चने को गलाने में टाइम लगता है तो रात को भिगो दीजिए सुबह कुकर में सिटी लगवा दीजिए तो आपका जो बीस मिनट का काम है वह पंद्रह मिनट में ही हो जाएगा जो भी दाल सब्ज़ी वगैरह जो भी हो ज़्यादातर कुकर में ही बनाइए और हमेशा कुकर कंपनी का ही लीजिए इसी से आपको फायदा है और कुकर के और भी बहुत फायदे हैं